ग्रहण हें हांवें काळें वक्ल लावन पळयल्लें की कारण आमी आमच्या अश्याच साद्या दोळ्यांनी आमी तें पळोवं शकना वक्ल लायतकच आमी तें पळोवं शकता पुराय सूर्य काळो जाता आनी अशें ग्रहणांत अशी मान्यताय आसा की कांय खावपाक जायना हाच्या फाटल्यान विज्ञानीक जे विज्ञानीक सांगता तें म्हणल्यार जेन्ना सूर्य ग्रहण लागता तेन्ना जेवण बीन आसा तें पाड जावं येता म्हणजे तें जेवण पुराय तरेन खावपा सारकें आसना ताका लागून अशी मान्यता अशें ग्रहणांत कांय खावप ना अशें म्हणटात आनी धुमकेतू कॉमेट हांवें केन्ना पळोवं ना पूण हांवें ते व्हिडियोज पयल्या आनी तातूंत तें जेन्ना अशे पडटा तेन्ना तें पळोवपाक इतलें मोहक आनी सुंदर दिसता तें आपुणूच आकर्शीत करता कशें आनी मोहीत करता